बिजली से रोजीरोटी लोकके चलै है जैसेकी बिजलीपर आटाके चक्की चलबै हइ लोग किसानलोक खेतमे पानि पटाबै हइ मोटरसे बिजलीके बिजली द्वारा ही बिजलीके द्वारा कारपेन्टर लकड़ीके काम करै हइ बिजलीसे बहुतसारे काम होइ छै बिजलीके बिना लोकके आइके डेटमे चलनाइ मुश्किल छै गर्मीमे बिजलीके बिना लोक रहि नहि पाइ रहलै हने इतना गर्मी होइ हइ ई पँखा नहि चलतै तऽ लोग बिमार होइ जैतै बिजलीपर ही लोग खाना बनबै हइ बिजलीसे लोग पढ़ाइ करै हइ बिजलीके रोशनीमे बिजली रहतै तभी कम्प्यूटरपर कोइभी काम कैर सकै छियै तऽ बिजलीके जरूरत हमरा जीवनमे बहुत हइ बिजलीक बिना नहि रहि सकै छियै आइके डेटमे आओर तऽ आओर अब बिजलीपर गाड़ी चार्जभी होइ हइ यातायातके साधनभी बिजली होइ गेलै हन बिजलीपर ही निर्भर छै यातायातके साधन छियै आजके डेटमे आइके तारीखमे इसलिये बिजली बहुत जरूरी चीज होइ गेलै बिजली अगर कटि जाइ छै सारा काम ठप्प परि जाइ छै जसके तस पड़ल रैहि जाइ छै बिजलीके ऑप्शनमे जे छै से घरमे सोलर लाइटके माध्यमसॅं रोशनी तऽ कैरि लेबै इन्भाइटरके माध्यमस पँखा चलाइ लेबै कूलर चलाइ लेबै लेकिन जे बहुत बड़ाबड़ा काम छै कम्प्यूटर चलाइ लेबै इन्भाइटरपर लेकिन आओर भी बहुत बड़ाबड़ा जे काम छै नहि होइ सकै छै एकरालिये सरकारके बिजलीके उत्पादन बढ़बए पड़तै काहेकी बिजली आइके डेटमे आइके तारीखमे बहुत खपत होइ रहलै हने आओर सोलर लाइटसॅं लोग अभी जागरुक नहि होइ रहलै हन सोलर लाइटसे भी बजली उत्पादन कैरि सकै छियै अपना घरमे जैसे सोलर लाइटसॅं बिजली उत्पादन कैरि कए पँखा चलाइ सकै छियै कम्प्यूटर चलाइ सकै छियै मोटर चलाइ सकै छियै ठीक ने तऽ ओक्कर ऑप्शन हमरापास छै बिजली अगर कटि जाइ छै तऽ निश्चित छै की निश्चित रूपसे दुइ चारि घंटा या एक दिन दू दिन कटेतै बिजली क बाद छै से इन्भाइटर सऽ काम चलाइ सकै छियै एक दू दिन सोलर लाइट सऽ चलाइ सकै छियै एक दू दिन आओर एक दू दिनमे बिजली ठीक होइ कऽ आही जैतै तऽ लोकके जागरुक हुए पड़तै सोलर लाइट लगबए पड़तै ठीक ने बिजलीके कमसे कम खपत करै ताकि बिजली बचे तो हमरा क्षेत्र जेकरा जेतना जरूरत होइ उतनाही खपत करे फालतुक बिजली खपत ना करे जैसेकी अब पँखा चलले छोरि देलियै ए सी चलले छोरि देलियै बल्ब जलते छोरि देलियै इसब नहि करैके चाही अगर हमरा अभी पँखाक जरूरत नहि छै तऽ पँखा नहि चलाके छोड़ियै अभी रोशनीके जरूरत नहि छै दिनमे तऽ बल्ब बन्द कैरि दियै इससे की होतै कि बिजली बचत होतै आओर बिजली बचत होतै ओकरासे की छै की केकरो काम नहि रुकतै केकरो काम ठप नहि पड़तै तऽ लोकके जागरुक हुए पड़तै बिजलीक महत्व किछु समझए पड़तै की बिजली बचेनाइ बहुत जरूरी छै अभी बिजली बचाइ लेबै दिनमे अगर मानि लिये रोशनी हमरा मिल रहलै हन बल्ब बन्द कैरके रक्खै छियै तऽ हमरा ओहिसे की होतै बिजली बिल भी कम अयतै अब रातिमे सुताएके जरूरत छै अभी भैरि दिन पँखा चलाइ लेलियै बिना मतलबके पँखा चलाइके छोरि देलियै बल्ब जलते छोरि देलियै बिजली तऽ खपत होइ रहलै हने आओर बिजली बिल भी उठि रहलै हन लेकिन बिजली खपत होइ रहलै तऽ बिजली बिभागके हर जगह पुरबऽके छै तऽ रातिमे हमर बिजली लेतै काटि रातिमे अगर बिजली कैटि गेलै एकरासे अस्वस्थ होइ जैबै आओर आ ओहि चीज छै कि दिनमे अगर पँखा बन्द कैरके बल्ब बन्द कैरिके रखै छियै तऽ बिजली बचत होइ छै तऽ से रातिमे हमको बिजली मिल जाइ छै हमरा तऽ फिर छै से दिनमे काम कैर सकै छियै